ہمارے گاؤں کے بگل میں ہی راجن پور نام کا ایک جگہ ہے جہاں ہم گئے ہیں وہاں بہت اچھی چیزیں ہیں بازار ہے بہت بڑی ندی ہے وہ بہت اچھی جگہ ہے ایک پل ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ آیا جایا کرتے ہیں پل پہ گھومتے ہیں وہ پل ندی کے بیچ میں ہے رات اس گاؤں سے دوسرے گاؤں کا راستہ ہے پھر ہمارے گاؤں کے دوسرے اور بلواہا ہے بلواہا بھی اچھی جگہ ہے وہاں بھی لوگ گھومنے جایا کرتے ہیں اور ہم بہت سی جگہ گئے ہیں خالہ کے یہاں ان کے یہاں کی سڑکیں اچھی ہے پھپھو کے یہاں وہ پھوھو کے یہاں کا گاؤں بہت اچھا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا اور پھر